ए दोकान छऽ हे कथीके दोकान इच्छा है पलङ्ग आरके दोकान आउ ने अङ्गना की सब छै

अलना

पचीस हजार हँ बढ़िऑं सऽ दाम लगबऽ ने हे तऽ बढ़िऑं से दाम लगबऽ ई पलङ्गके दाम लगबऽ पाॅंच सए टेबुलके दाम लगबऽ दू सए पैसा लेबऽ

दोकान जेबऽ तब लेबऽ पलङ्ग लेबऽ दस हजारमे दस हजार पाँच पाॅंच हूँ आ ने फोन राखै छिअ हम

आओर लेबऽ अलना हिसाब कोन चीजके बतबऽ ने सब समान तोँ दाम लगबऽ ने सबचीज सबके दाम बतबऽ ने तब समान लेबै अतेकमे नहि लेबैनि अतेक पैसा नहि छै सब मिलाके बीस हजार

तब ने बच्चाके पढ़ेबै

दाम लगबऽ बढ़िऑं से तब ने अयबऽ ठीक छै